हैलो हैलो हेलो कनी हमरा सब्जीके जरूरी छै सब्जीके आरो परवल खीरा अथि की रेट देबै रेट की रेट देबै रेट की देबै रेट की भाओ सब्जी ठीके छै खीरा कटहर हँ हँ